भारतीय स्वास्थ्य सेवा उतना अच्छा छै नहि किआकि जितना भी भारतमे सरकारी अस्पताल छै सगरो हालत बहुत खराब छै कही बेड नहि छै सहीसँ दबाइ उपलब्ध नहि होइत छै डॉक्टर अच्छा नहि छै ऐसे ही डॉक्टर देखैत नहि छै एगदम जर्जरके तरह अस्पताल भी छै कोइ भी बीमारी जल्दी सहीसँ ठीक करैत नहि छै डॉक्टर ध्यान नहि दए छै आर केना केना कि सब डॉक्टर अपनो अपनो प्राइवेट क्लिनिक खोलिके रखलो छै जहाँ कि जैसे सरकारीमे कोइ जाइत छै तऽ वहांँ सीधे बोलै छै क्लिनिक पे लेके आउ जैसा कि सरकारी कोइ धीरे धीरे भरोसा उतना करैत नहि छै सब प्राइवेटमे जाइत छै कि सरकारमे उतना अच्छासँ डॉक्टर इलाज नहि करैत छै प्राइवेटमे जाएके अच्छा सऽ इलाज करै छै ओ पर्सनल क्लिनिक खोलिके राखलो छै इसलिए सँ सरकारी पर धीरे धीरे भरोसा उठलो जाइत छै लोककेँ आओर सब जाइत रहए सब प्राइवेट प्राइवेट अस्पतालमे हॉस्पिटलमे जाए लऽ चाहि रहलो छै धीरे धीरे सब बहुत दयनीए स्थिति छै भारत रोग स्वास्थ्य सेवा एकरा पर सरकारके करा एक्शन लेना चाहियो